मैं एक सनातनी हूँ और सनातन धर्म का पालन करता हूँ मेरे धर्म में कई सारी ऐसी घटनाएँ हैं जिनके अवशेष आज भी हमें हमारी धरती पर प्राप्त होते हैं और धरती पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों से मिलती जुलती हैं उन्हीं में मैं आपको एक हमारे रामायण के बारे में बताना चाहूँगा और रामायण में जब हमारे राम जी लंका पर युद्ध करने के लिए जा रहे थे तब एक राम सेतु का निर्माण किया गया था जो कि आज भी हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में आज भी है और अभी भी उसके कई सारे अवशेष हमें वहाँ पर मिलते हैं